जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कल बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जिसके लिए हमें दवाइयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लेकिन दवाइयों के दाम भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इन्हें जिनकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होती हैं केवल वही लोग इन्हें ख़रीद पाते हैं ग़रीब लोगों की आर्थिक स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं होती है कि वे इतनी महँगी महँगी दवाइयाँ ख़रीदें आज ज़रा थोड़ी सी ही बीमारी होती है उसी में हमें डॉक्टर इतनी सारी दवाइयाँ लिख देते हैं कि हम उन्हें ख़रीद नहीं पाते हैं इससे बहुत से लोग अच्छा तरीक़ा बहुत से लोग अच्छे तरीके से ठीक नहीं होते हैं इसकी इसकी सारी लापरवाही भी लोग ही करते हैं वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हें बाहर का खाना ज़्यादा तौर पर नहीं खाना चाहिए लेकिन वे अपना स्वास्थ्य ना देख कर वह बाहर का खाना खाते हैं फिर वो बीमार हो जाते हैं उन बहुत सी बीमारियाँ हो जाती है फिर उन्हें इलाज कराना पड़ता है फिर वे इतनी दवाइयाँ नहीं ख़रीद पाते हैं जिससे वो पूरे तरीक़े से स्वस्थ नहीं होते हैं हमारे इधर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं जिस में हमें केवल दस रुपये की पर्ची कटवानी होती है और उस में हमारा जितना भी इलाज होता है वो सब मुफ़्त में किया जाता है सरकार बहुत से बहुत सी चीज़ें बहुत सी सुविधाएँ प्रदान करते हैं जिससे हमारे इधर हर घरों में आयरंस की गोली बटवाई जाती है हम हमें जितने भी सरकारी केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हमें जितनी भी दवाइयाँ मिलती हैं वो सारी मुफ़्त मिलती हैं और वो बहुत अच्छी भी होती है और आरामदायक होती है हमें वहाँ पर बड़े बड़े इलाज तो मुफ़्त में नहीं किए जाते हैं लेकिन जितना वो हमें जितना हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है वह सारा बहुत अच्छा होता है और इससे हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ होते हैं ग़रीब लोगों को बहुत अच्छे से वो होता है फ़ायदा होता है कि वे कम पैसा में उनका बहुत अच्छा इलाज होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं